चुनाव के दौरान तो समस्याएँ बहुत नहीं होती हैं क्योंकि चुनाव के दौरान तो जनता भगवान होती है और भगवान को तकलीफ नहीं दिया जाता है लेकिन कुछ ऐसी परेशानियाँ हैं जो चुनाव के दौरान आती हैं जैसे शोर शराबा है बच्चों की पढ़ाई चल रही हो तो उसमें लाउडस्पीकर से प्रचार प्रसार करना वाहनों को खींच लिया जाता है सबसे ज़्यादा समस्या जो चुनाव के दौरान होती है वह ट्रांसपोर्ट की होती है सभी प्राइवेट वाहन हो चाहे सरकारी वाहन हो चाहे निजी वाहन हो सभी चुनाव में खींच लिए जाते हैं एक दिन चुनाव के लिए विद्यालय बंद होना चाहिए लेकिन पता चलता है कि विद्यालय की बसें चली गई तो विद्यालय तीन दिन बंद करने पड़ते हैं जिससे बच्चों को काफ़ी नुकसान होता है अभिभावकों को असुविधा झेलना पड़ता है और अनेक ऐसी समस्याएँ आती हैं चुनाव के दौरान लोगों में देखा जाता है कि जो भी प्रत्यासी होता है लोगों में पैसा बाँटना दारू बाँटना इत्यादि दारू पीकर के लोग कोई इधर गिरता है कहीं कोई उधर गिरता है यह सारी समस्याएँ चुनाव के दौरान आती हैं जो सबसे बड़ी समस्या हमने आपको बताया कि वह है ट्रांसपोर्ट की समस्या उसके बाद इमरजेंसी में अगर आपको कोई काम सरकारी ऑफिस में जाना पड़ा तो पता चलता है कि साहब चुनाव ड्यूटी में लगे हुए हैं चुनाव ड्यूटी का लगा होना या बहाना करके पब्लिक सर्विस बंद कर दी जाती है यह समझ लीजिए कि जब से आचार संगीता लग गया पब्लिक सर्विस बंद किसी से कुछ भी भैया काम हुआ अब भैया चुनाव बाद होगा अभी आप चुनाव बाद होगा अब कहाँ खाली हैं हम लोग मतलब चुनाव आते ही जो पब्लिक सर्बिस में लगे हुए हैं कर्मचारी वह या तो बहाना उनको मिल जाता है या तो लोड़ हो जाता है पब्लिक सर्बिस बंद हो जाती है किसी भी विभाग में किसी भी आफिस में जाइए चुनाव का हवाला देकर के आपके काम को रोक दिया जाता है या टाल दिया जाता है चुनाव बाद आइए किसी को अब इमरजेंसी है पासपोर्ट बनवाना है बीजा बनवाना है कुछ भी करना है तो सीधे कह दिया जाता है कि अब आप चुनाव बाद आइए इस समय हम खाली नहीं हैं हमारा कोई कर्मचारी खाली नहीं है तो यह समस्याएँ चुनाव के दौरान आती हैं जिनको आम पब्लिक को फेस करना पड़ता है आम पब्लिक को इस समस्या का सामना करना पड़ता है